जय झूलेलाल हिते आसे पासे में त ॾाढी सारी जॻहियूं आइन उन ते असां वेंदा आहियूं कुझु ख़रीदारी करणी हूंदी आहे त उते बि असां वेंदा आहियूं त आसे पासे में जेके मार्केटूं आहिनि मार्केट में बि वेंदा आहियूं उते जो की रिश्तेदार ईंदो आहे त असां वेंदा आहियूं उन्हनि सां गॾु उन्हनि खे कोठे करे असां मार्केट में बि वेंदा आहियूं आसे पासे में जेकी मार्केटूं आहिनि हुते सभ जॻह ते असां वेंदा आहियूं अना केॾी महिल त हफ़्ते में हिक वार बि वञणु थींदो आहे या महीने में हिकु बार थींदो आहे न त पोइ साल में हिकु ॿ बार त वेंदा ई आहियूं असां अना ॿियो हिते खाधे जो बि आहे सुठे नमूने सां त हुते बि असां सुठो खाइण पीअण जो बि आहे त हुते बि असां खाइण जो बि सुठो हूंदो आहे त हुते बि असां वेंदा आहियूं खाइण लाइ बि केरु ईंदो आहे त अना न फैमिली सां गॾु बि असां केॾीमहिल कुझु बि खाइणो हूंदो आहे कुझु बि ख़रीदारी करणी हूंदी आहे त असां हुते वेंदा आहियूं ख़रीदारी करण लाइ केॾी महिल त हफ़्ते में ॿ बार बि थी वेंदो आहे वञणु अना केॾी महिल ॿ महीने में हिक बार बि थींदो आहे त असां ज़रूरु वेंदा आहियूं आसे पासे में जय झूलेलाल